جی ہمارے یہاں پولیس جرائم اور حادثات کو اچھے طرح سے کنٹرول کرتی ہے اور صحیح ٹائم پر آ کر جرائم اور حادثات سے لوگوں کو بچاتی ہے افراد کو پکڑ کر جیل لے جاتی ہے اور ان پر مقدمہ قائم کرتی ہے اور بھی دیگر ایسی چیزیں ہیں جنہیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور آج کل کے زمانے میں حالات میں اتنے سارے جرائم ہو جاتے ہیں ہوتے جا رہے ہیں کہ ان سب چیزوں میں بہتری کرنے کی ضرورت ہے اور بھی دیگر ساری چیزیں ہیں جنہیں ہماری حکومت کو صحیح کرنے کے لیے سوچنا چاہیے اور ہمارے پولیس کو ان سب چیزوں میں زیادہ غور و فکر کرنی چاہیے ان سب چیزوں کو بہتر کرنے کے بارے میں زیادہ سوچنی چاہیے